हांव शिवण खंयच भायर वचून शिकुना खंयच्या इन्स्टिट्युशनान वचुना घरानूच आवय जे शि शिंवताली तेन्ना लक्ष दिलें आनी थोडें थोडें शिंवपाक लागलें सो तशें करून म्हाका ती शिंवपाची आवडूय निर्माण जाली आनी हांव मगेलें कपडे आतां थोडे थोडे ब्लावजां चुडिदार हांव म्हगेलें हांवूच शिवतां सो म्हाका अशें दिसता की घरान आतां भुरगीं आतांचीं भुरगीं लक्ष दिनात त्या खातीर तेंकां भायर वचून शिंवची शिंकची पडटा भायर इंस्टिट्युशनान वचून शिंवची पडटा जर तेंच आमी घरान आवय किंवां आमचें खंयचेंय वडील किदें शिंवता आसतना बारीकसाणेन जर लक्ष दिलें तर आमी आपली नॉलेज घालून तितून खूब आमी करपाक शकता किंवां बरें बरें निटींग किंवां स्टिचींग सगळीं करपाक जाता आमच्यांनी सो तितलेंच आतांचे हेतून आमी घरानूच शिकत जाल्यार चड बरें पडटा